ایسی تو بہت ساری کتابیں ہیں جس کو پڑھ کر اور جس کے پڑھنے کے دوران مجھے ہنسی اور لبوں پر مسکراہٹ آئی ہو لیکن میں ان میں سے دو کتابوں کے نام بتاتا ہوں اس مختصر وقت میں تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے ہمارے اردو ادب کے مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی صاحب کتنے مشہور ہیں ان کی وہ جو کتاب ہے اس کا نام آبِ گم ہے اس کتاب کو میں نے دو مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے اور ہر مرتبہ ایک الگ ہی مزہ اور لطف آیا ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اس کتاب میں اپنے مزاحیہ انداز میں سماج کی بھرپور عکاسی کی ہے یہ کتاب ان کی مزاحیہ شاہکار ہے دوسرے میرے پسندیدہ بلکہ آپ کے بھی ہوں گے اور حقیقت یہ ہے کہ اردو کے ہرش ہر اس شخص کے پس پسندیدہ مزاح نگار ہیں جن کو اردو سے پیار ہے اور اردو میں وہ ہنسی اور مزاح کی تحریروں کو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جناب پطرس بخاری صاحب کو کیسے بھول سکتا ہے میں بھی ان کی تحریروں کو اس لیے بہت پسند کرتا ہوں کہ ان کہ تحریر میں ایک الگ ہی مزہ ہے پاکستان کے مشہور مزاح نگار ان کی کتاب پطرس بخاری کے مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد ہنسی بھی آتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے